मां प्रेरणा तोलानी ॻाल्हायां वेठी मां पहिरीं मुरली नगर में रहंदी हुअसि हाणे मां हिते क्ले स्क्वैर में शिफ्ट थी रही आहियां त मूंखे हिते पाणीअ जी सप्लाई ठीकु सां आहे कोन्ह पाणी जो त कम घणेई थिए थो ऐं हिते पाणी सही सां नथो अचे अगरि त मूंखे पाणी जी पाइप लाइन वॉटर वर्क्स मां लॻाराइणी आहे त हुन जो कनैक्शन जे लाइ मूंखे कहिड़ा डॉक्यूमैंट्स तव्हांखे सब्मिट करणा आहिनि ऐं कहिड़ा काॻर खपनि मुंहिंजो आधार मुंहिंजो ऐड्रेस जेको बि ज़रूरी काॻर खपनि त महिरबानी करे मूंखे ॿुधायो त मां पंहिंजे घर में पाणी जो कनैक्शन लॻाराए सघां ताकी मंहिंजो कम सही सां हली सघे मुहिंजो नयो ऐड्रेस आहे क्ले स्क्वैर फ्लैट नंबर सिक्स फस्ट फ्लोर कबीर अपाटमैंट्स